हा मूंखे नन्ढपण खां ई गाना ॻाइण जो तमामु शौक़ु आहे

आहे गाना ॻाइण खां पहिरीं त ॾाढी दिलिचस्पी थींदी आहे ऐं ख़ुशी ऐं घबराहट बि पर जॾहिं स्टेज ते गानो ॻाइण लाइ वेंदा आहियूं त माण्हुनि खे ॾिसी ॾाढी घबराहट थींदी आहे ऐं गानो कान ॻाए पाईंदा आहियूं हिन ते क़ाबू पाइण जो इहो तरीक़ो आहे त पंहिंजे भॻवान जो नालो वठूं अखियूं बंदि करे ऐं जेका ॻाल्हि तव्हांजे मन खे सुकूनु ॾे ऐं सुठो लॻे तव्हांखे राहत मिले उहो ख़्यालु पंहिंजे दिमाग़ में आणिणो खपे ऐं तंहिं सां तव्हां पंहिंजे गाने खे ॻाए सघो था ऐं सॼी घबराहट खे परे करे बसि तव्हां पंहिंजे भॻवान जो नालो वठी गानो ॻाइण शुरू कयो